पैट्रोल की बढ़ती कीमत ने बहुत ही ज़्यादा हमें जो है परेशान कर दिया है और हमें जैसे कि कहीं भी जाना रहता था तो हम लोग तुरंत बाइक का उपयोग करते थे और तुरंत चले जाते थे लेकिन इतना ज़्यादा पैट्रोल महंगा हो गया है कि हमें सोचना पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास उतना हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम सारा ख़र्चा जो है पेट्रोल में ही लगा दे इस लिए हमें सोच समझ के पेट्रोल ख़र्च करना पड़ता है एक पैट्रोल महंगा हुआ तो एक एक ज़्यादा मतलब पैट्रोल महंगा होने से एक फ़ायदा भी यह है क्योंकि लोग अगर पैट्रोल महंगा मिल रहा है तो लोग बाइक का कम उपयोग कर रहे हैं जिस से पर्यावरण में प्रदूषण कम हो रहा है और ईधन का कम से कम मात्रा उपयोग करने से ही पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है अगर हमें कहीं और पाक कहीं पास में जाना है तो हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं अगर पैट्रोल कर पैट्रोल एक इंधन है जिसको इंधन यूज करने से हमारा जो पर्यावरण दूषित हो रहा है पर वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है उसको बहुत ही वादे वायु प्रदूषण से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बीमारियाँ हैं इसी लिए हमें ईंधन का कम से कम उपयोग करना चाहिए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए ये हमारा दायित्व है